सोनभद्र जिले में विशेष रूप से इसकी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के मामले में बहुत ही कुछ सालों में बहुत ही बदलाव आएं हैं जैसे की यहाँ पे छोटे छोटे लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस करके आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां भी हैं जैसे कि एन टी पी सी एन सी एल जैसे अन्य फैक्ट्रियां हैं जिससे वहाँ के लोग दूसरे क्षेत्र के लोग भी वहाँ के वहाँ पे जॉब करके अपना जीवन पालन पोषण करते हैं जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही सही हो गई है